ते तलाऽ दे बिच अही न्हानै ई जंदे हे मेरियां दो भैनां हियां बड्डियां ओह् बी जंदियां आं ते उ'नें बी तारी आंदी ही उंदे कन्नै कन्नै में बारां चौदहां साल दी उमर च ई तारी सिक्खी लेई ही ते सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ी तारी ही में ओह् सिद्धा मतलब जि'यां के तारी मारदे न सिद्धी तारी सिक्खी मतलब पानी च हत्थ रक्खियै ते पानी अग्गें खिच्चियै ते पिच्छें पैरें कन्नै मतलब ओह् करियै इ'यां सिक्खी तारी ते ओह्दे बाद ते में सारे किस्म दियां तारियां सिक्खी लेइयां सिद्धा तैरना पुट्ठा मतलब मूंह् बाह्र कड्ढियै तारी मारने मारनी पानियै दे बिच ई गोता मारियै ते इक जगह् दा गोता मारना ते दूइया जगह् निकलना इत्थें तक कि में ऐहीं तारी दे बिच तारी मारने दे बिच अस इ'न्ना जादा ओह् तजरबा होई दा हा कि असी जि'यां कोई आखै उ'आं गै तारी मारी लैंदे हे मतलब तारी सानूं कोई औखा कम्म ई निं हा लगदा

मतलब उत्थें रस्ते च ई ते उत्थें लगी पौना अहीं न्हान नैह्रा ते उत्थें बी अहीं मतलब तारी मारनी मतलब छूह् छपाई खेलनी मतलब मतलब छे सत्त मुड़े अहीं न्हौआ दे होइये ते ओह्दे चा इक मुड़े ने एह्दी मीह्टी लानी भाई ते तूं सानूं छूह्ना ऐ ते असें मतलब जोल्लै उ'न्ने मतलब साढ़े लागै पुज्जना असें पानियें दे बिच गोता मारी लैना गोता मारियै दूइयै जगह् निकलदा मतलब बड़ा कुसै गी स्हांदे हे इ'न्ना जादा मतलब स्हादें हे कि ओह् उसी बड़ी कोशिश करदा ओह् छूह्ने दी ते छूही नेईं हा सकदा ते ओह् फिर जिसी छूही लैंदा हा ते ओह्दे बाद ओह्दी मीह्टी मतलब ओह्दा नंबर आई जंदा हा छूह्ने दा इस चाल्ली खेलना मतलब इक्क बारी लग्गे दा हा अहीं कोई घैंटा डेढ़ घैंटा न्हांदे हे यानि कि अहीं रोज नैह्रा इक रोजै दा घैंटा डेढ़ घैंटा असें न्हाना ई न्हाना ते तारी सखाने दे बिच मेरी मदद जेह्ड़ी ऐ ओह् मेरियें भैनैं कीती अदूं अस निक्के निक्के होंदे हे ओह् बी न्हांदे हे मतलब सनें कपड़ें अस बी न्हाना ते उ'नें बचपन च ई सानूं जेह्ड़ी ऐ ओह् तारी सखाई ओड़दी ही मेरियां भैनां बी तारी दे बिच बड़ियां माहिर हियां माहिर हियां ते एह्दे करी फिर अस बी माहिर होइये जि'यां कि मतलब जि'यां कि ओह् माहिर हियां इ'यां अस बी माहिर होइये ते पानी कोला डर लग्गने आह्ली सानूं कोई ओह् निं ऐ ते पानी कोला दा अहीं मतलब कदें डरे मतलब डरे अहीं तैरना आई जंदा हा फिर पानी कोला डरना कैसी हा पानी कोला असें गी कदें डर लग्गेआ ई नेईं